राजस्थान में लोक संगीत ऐं नृत्य जी परंपरा आहे संगीत में धार्मिक भावनाऊं शामिल हूंदियूं आहिनि ऐं हिनखे भक्ति भाव सां ॻायो वेंदो आहे वधीकतर गीत सूरदास कबीरदास मीरा बाई ऐं अन्य मशहूरु संतनि जा लोक मुहावरा आहिनि राजस्थान में मुख्य रुप सां हिंदू मुस्लिम ऐं जैन आहिनि सभिनी मज़हबनि जा माण्हू सामाजिक रूप सां हिक ॿिए सां घुली मिली वेंदा आहिनि जीअं त खीर में खंड घणे मुजिबि राजस्थानी हिंदू वैष्णव आहिनि दुर्गा पूॼा ऐं उनजे सभिनी अवतारनि जी पूॼा सॼे राजस्थान में हिकु समान रुप में कयी वेंदी आहे आज़ादीअ खां पहिरीं राजस्थान खे राजपूताना जी नाले सां सुञाणियो वेंदो हो राजस्थान में ख़ासि करे मारवाड़ इलाइक़े में पंज लोक देवता आहिनि पहिरियों रामदेव जी ॿ नम्बर गोगा जी टे नम्बर बाबू जी चौथो नम्बर हड़बू जी ऐं पंजो नम्बर मेहा जी इहे पंज पीर सॼिया वेंदा आहिनि राजस्थान में सभिनी खां वॾी करणी माता आहे राजस्थान जे कोटा जे मुकुंदरा में हिकु भीम जोड़ी नाले जो गुप्तकालीन मंदरु आहे